सतावीह फेबुवरी ॿ हज़ार टे पंद्रहां नवंबर ॿ हज़ार टे तेरहां एप्रैल ॿ हज़ार सोरहां वीह मई ॿ उणिवीह सौ छाहतरि छह जून उणिवीह सौ चोहतरि